हमर प्रिय भाषा मैथिली यऽ हमर मातृभाषा यऽ हमर घरमे मैथिलीये बाजल जाइ यऽ हमसब मैथिलीयेमे बात करै छी हमरा सब के मैथिली बाजैत बड सुन्दर लागैया हमर पिताजी दादा सब मैथिलीये मे बाजै छलखिन हम इसकुले टा जाइ छी ओतय हम हिन्दी के प्रयोग करै छी ओना हमसब मैथिलीये बाजै छी जखन तखन मैथिली भाषा जे छै से हमरा सबकेँ बहुत मिठास लागैया बाजै मे बहुत नीक लागैया ई एकटा हमर छै हिनका पर हम गर्व करै छियनि एकटा हमर मातृभाषा भेल मिथिलामे मिथिलाके भाषा आओर हमसब जे छी से मैथिल छी मिथिले मे रहै छी आओर इएह भाषाकेँ प्रयोग करै छी तऽ ई मैथिली भाषा जे छै से हमर सबकेँ मूल भाषा भेल मिथिलामे रहनिहार लोक सब इएह भाषा बाजै छथिन आओर इएह भाषामे बात करै छथिन मैथिली भाषा जे छै से हमर सबकेँ प्रिय प्रिय भाषा भेल हमसब बाप दादा पुरखा सब सब इएह भाषा बजै छथिन मैथिली भाषा जे छथिन से हमर सबकेँ प्रिय भाषा भेल आओर जहाँ तहाँ हमसब मैथिलीकेँ मैथिली भाषाके प्रयोग करै छी तऽ मैथिली भाषा इएह दुआरे हमरा सबकेँ बहुते प्रिय अछि हिनका हम बहुत प्रिय मानै छियै